केओ बाहरसँ आदमी आबै तऽ हमरा सभके रहयके व्यवस्था बड़ सुन्दर छै पाहुन सब जे आबै तऽ होटल छै रहैके लिए गेस्ट हाउस सब छै खाना पीनाके सुविधा छै ओहिमे धर्मशाला छै धर्मशालोमे अहाँकेँ खाना पीना मिल जायत बढ़िऑंसँ सुतयके लिए बेड मिल जायत मनोरञ्जनके सामान सब मिल जायत टीवी सब देखयके लिए मिल जायत धर्मशालोमे होटलोमे मिल जायत रहयके लिए बड़ सुन्दर देखय के लिए आदमी सब आ टिल्हेश्वर बाबा जे छै हमरा सभके लगमे चलि जाइ छी घुमय फिरय ला हमसब ओतऽ सिंघेश्वर बाबा छै ओतौ घुमय फिरय लए गेलहुॅं बड़ा सुन्दर जगह छै बड़ सुन्दर घुमय फिरयमे लागत बहुत नीक लागै छै तऽ ओहिठमा घुमय लए जाइ छियै रहयके जगह ओतौ छै बाहरके आदमी सब रहि सकैया सिँघेश्वरोमे रहि सकैया खाना पीना मिल जाइ छै रिलीफोके खाना मिल जाइ छै होटलोके खाना मिल जाइ छै होटलोमे अहाँ खाए सकै छी आ सिंघेश्वर बाबा लग मे बाबोके खाना अथी मिल सकैया रिलीफ वाला तऽ ओहो खाना खाए सकै छी ताहि सबके लिए कोनो दिक्कत नहि छै